मानसिफोरा माब्लाबा बायजोफोराव थाङोब्ला हटेल नङाब्ला हाबाफोराव ओंखाम ओंख्रि जानो गोनां जायो दा बेबायदि जानो गोनां जानायाव आंनि आं खिन्थु धाबायाव जानानै खोब बारा मोजां मोना आरो हटेलाव जानानैबो बारा मोजां मोना थेवब्लाबो उखैनायखौ नागारनो हायिनि थाखाय जायो आरो दा बिफोरबायदि जानांगौ जायोब्ला आङो बांसिन ओंखामखौसो नायो ओंखामा जुदि मोजांब्ला हेलाना आं जानो हायो आरो ओंखामा मोजां नङाब्ला ओंख्रिफ्रा मोजांब्लाबो आं बारा जानो हाया आरो हटेलाव जायोब्ला अबस्से आङो ना नङाब्ला बेदर नङाब्ला जानो सुखुवा मैगंफोर एसे एनै होदेरोब्ला मोजां एसे मोजां मोनो आरो ओमफ्राय खायसे ना बेदरखौ आङो बारा मोजां मोना हटेलनिखौ मानोना बांद्राय मस्ला मस्लि होयो आरो फानलौफ्राबो सोरनियाबा बांद्राय गोसा जायो आरो थावफोरखौ एसे बारा होनाय बायदि मोनो थिख बिदिनो मस्ला मस्लिफोरखौ इसे बारा होनाय बायदि मोनो आरो बेखायनो हटेलाव जानानै फैयोब्लाथाय न'आव उदैफोरखौ इसे गाज्रि जानाय बायदि मोनो आङो बेखायनो आङो हजाय हटेलाव फ्राय जायानो आरो जायोब्लाबो दामगोसानि हटेलावसो जायो आं गोदो जि समाव माने थामजि नैजिबा राङावनो हटेलाव ओंखाम मोनजायोमोन बै समावबो आङो एकस' थाखानिब्लासो जायोमोन खम दामनि हटेलाव आं जायामोन मानोना जोंनि लोगोफ्रा फैसा गारनो बानानै खम दामनि हटेलाव जानानै उदै गाज्रि जानानै बे खामानि दामानिफोरखौ डिस्टार्ब खालामनाय नुफेरबोदों मानोना आंबो दुलाराय बर' साहित्य सभानि एसे नैरोजानिफ्राय नैरोजा जिहालागि खामानि मावदोंमोन आरो बेयाव गोबां मानसि लोगो मोनदोंमोन बेखायनो आङो हटेलफोराव बारा जानायखौ मोजां मोना निजे संना जानायखौसो आं बांसिन प्रिफार खालामो